खोनायाखै औ खोनादों खोनादों नों खोनायाखै औ हेल्ल'

आं खोनादों

आं खोनादों आं खोनादों मामोन औ दे रायज्लाय औ ना गुरनो थांगोनथ' आरो दै रानदों

माथो खोनाया दै रानदों नामा होनदों आं औ दै रानदोंनो गौराङाव दा माबानानै जाखांनानै थांजागोन दा जाखांनानै थांजागोन गौरां दै रानदोंनो माथो हा

आं खोनादों नों खोनायाखै आं खोनादों गौरां दै रानदोंनो ना गुरहै दा गुरहैगोन जाखांनानै खोनाबाय ना मोनसोगारदोंनो माथो औ आं खोनादों औ खोनायाखै नों